हलो हलो हा हरिओम हरिओम हा हा सोनल थी ॻाल्हायां

हिन सीज़न में जेके गुल आहिनि इहे आहिनि गुलाब गेंदो चम्पा चमेली रातरानी मोगरा कहिड़ो गुल खपेव तव्हांखे तव्हांखे गुल खपनि की तव्हांखे गुलदस्ता ठाहिणा आहिनि अच्छा अच्छा अच्छा हा उहे तव्हांखे गुलाब जूं पंखुड़ियूं बि अलॻि सां मिली वेंदियूं गेंदे जी बि मिली वेंदियूं जेको तव्हां चवंदव उहा मिली वेंदा गुल डंडिनि में खपेव हा हा अछा गुल गाढ़ा गुल रातराणी बि रखंदा आहियूं जेको गुल तव्हां चवंदव सभु मिली वेंदव न न असां वटि सभु तव्हांखे फ्रेश बिल्कुलु ताज़ा गुल मिलंदव कोई गुलनि में न बासी हूंदव न रखियल जड़ियल न मुरझायल असां वटि सभु तव्हांखे बढ़िया ताज़ा हिकदमि खिलियल गुल मिलंदव

बढ़िया बढ़िया तव्हांखे गुलदस्तो ॾिसी दिलि ख़ुशि थी वेंदव तव्हांजी हेड़ो तव्हांखे गुलदस्तो ठाहे ॾींदासीं बसि गुलनि जा नमूना ॿुधायो कहिड़ा गुल विझणा आहिनि कहिड़ा ज्यादा विझणा आहिनि ऐं घणे ताईं तव्हांजी आहे त असांखे उहा ॿुधायो तव्हां घणो अघु ॾेई सघंदव गुलदस्ते जो त असां हुनजे अनुसार तव्हांखे गुलदस्तो ठाहे ॾींदासीं हा गजरा बि मिली वेंदव तव्हांखे मोगरे जा हा हा जी जी जी उहे मिली वेंदव तव्हांखे हाणे गुलदस्ता तव्हांखे घणा खपनि गुलदस्ता घणा खपनि ऐं कहिड़े गुलनि जा खपनि ॿुधायो मूंखे अछा बि हुजनि कुझु चमेलीअ जा बि हुजनि चमेलीअ जो गुलनि सां गुलदस्तो ॾाढो सुहिणो लॻंदो आहे हा हा गेंदे जी मालाऊं बि मिली वेंदव मालाऊं बि ॿुधायो घणियूं खपेव गेंदे जूं हा हा गुलाब जो विच में विझंदासीं ॿियों तव्हांखे गुलदस्तो घणे ताईं जो खपे कहिड़ा हुन में जेके गुल विझूं अघ जी तव्हां अघ जी साईं असां वटि तव्हां चिंता न कयो अघ तव्हांखे ॿियनि दुकाननि खां घटि ई मिलंदव ॿियनि खे असां अढाई सै में गुलदस्तो ठाहे ॾींदा आहियूं तव्हांखे असां ॿ सौ पंटीह रुपए में ठाहे ॾींदासीं पंद्रहां रुपया तव्हांखे असां घटि ॾींदासीं

तव्हां जेॾी महिल चवंदव जिते चवंदव तव्हांखे असांजो माण्हू गुल मालाऊं ऐं इहे तव्हांखे गुलदस्ता इअं तव्हांजा टई सामान सुठे नमूने सां बिल्कुलु फ्रेश तव्हांखे पहुचाए ॾेई वेंदासींव जिते तव्हां चवंदव उते पहुचाए ॾींदासींव जी जी जी उहे बि मिली वेंदव हा बसि हा जी जी जी जी जी धन्यवाद धन्यवाद जी जी जी हरिओम हा हा हरिओम जी जी हरिओम हरिओम